हम फ़ोटो जैसे जो हमें बहुत अच्छा लगा जैसी कभी कभी बहुत प्यारे जानवर लगते हैं तो हम उनकी फ़ोटो लेने लगते हैं कि कितने क्यूट हैं कितने सुंदर हैं कितने प्यारे लग रहे कभी कभी उनका कलर बहुत अच्छा लगता है तो हम उनकी फ़ोटो लेते हैं गार्डन जाते हैं कभी कभी हमने जो कलर नहीं देखा रहता वह कलर के हमें फूल देखते हैं तो हम उनकी फ़ोटो ले लेते हैं कि कितने सुंदर फूल हैं और कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भगवान कभी बहुत सुंदर ड्रेस पहने रहते हैं तो हमें लगता है इनकी हमें फ़ोटो लेना चाहिए और हम फिर फ़ोटो खींचते हैं घर में देखते हैं कि देखो भगवान ने आज कितनी सुंदर ड्रेस पहनी थी यह कितना सुंदर फूल है इसलिए हम बहुत सुंदर जो हमें चीज़ें लगती हैं हम उनकी ही तस्वीरें खींचते हैं कहीं बहुत अच्छी जगह गए हैं कहीं पहाड़ दिख रहा है हमको पेड़ पौधे दिख रहे हैं नदियाँ दिख रही हैं पानी बहता है दूध के समान दिखता है तो हम उनकी फ़ोटो लेने लगते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दिखती हैं तो हम उनकी फ़ोटू खींचते हैं और हमेशा देखने के लिए अपने मतलब मोबाइल में क़ैद कर लेते हैं कि जब इच्छा हुई तब देखते हैं